काम बिधायक सरियाके समस्तीपुर अथीमे नहि करै छथिन जिलामे बुझलियै रोड उड सब खराब छै अच्छा से नहि बनबै छथिन बुझलियै आओर आबै छथिन भोटके समयमे आबै छथिन आ अथी कऽ कऽ चलि जाइ छथिन देखा कऽ चलि जाइ छथिन किछु मने दऽ नहि पाबै छथिन भोटके समयमे आबि कऽ बुझलियै आओर रोड अच्छा से नहि बनबै छै बुझलियै ने

बढ़िऑं से चाही बनबैके बुझलियै रोड बहुत खराब छै बुझलियै तऽ अच्छा से नहि बनबै छथिन बुझलियै बढ़िऑं से बनबाक चाही रोड सब नीक रहैके चाही बुझलियै ने ताहि दुआरे खाली भोटके बेरमे एथिन आ भोट लेथिन भऽ गेलै बुझलियै फेर ओ नहि देखऽ नहि आबै छथिन मुँह देखबै लऽ बुझलियै खाली भोट लै लऽ आबै छथिन बुझलियै ने तऽ वएह बात हइ जे ठीक से बनबाके चाही रोड सौंसे टूटल फूटल छै बुझलियै ने ताहि दुआरे अच्छा रोड बनबैके चाही बनैके चाही अच्छा रोड बुझलियै ने वएह बात बुझलियै तऽ अहाँ अच्छा रोड बनैयौ बुझलियै तऽ रोड बना दियौ अच्छामे सऽ तऽ ठीक छै बुझलियै ने खाली भोटके समयमे आबै छथिन बुझलियै आ ओना नहि आबै छथिन बुझलियै बिधायक छथिन समस्तीपुरके तऽ नाम आर नहि जानै छियै हुनका बिधायक सबके बुझलियै दूगो चारिगो छै से नाम आर नहि जानै छियै बुझलियै ने एहि लऽ कऽ अपन आबै छथिन भोटके समयमे भोट माँगि कऽ अपन चलि जाइ छथिन बुझलियै तऽ इएह बात छै जे रोड बढ़िऑं अच्छा से बनैके चाही टूटल फूटल नहि रहैके चाही बुझलियै बहुत रोड टूटल फूटल छै एहि से रोड अच्छा रहैके चाही बुझलियै तऽ इएह बात छै बुझलियै जे रोड खूब अच्छामे सऽ बनैके चाही आ नहि तऽ रोड समूचा टूटल फूटल छै बुझलियै आ समस्तीपुर जिलाके बिधायक छथिन तऽ भोटके समयमे आबै छथिन आ भोट लऽ कऽ अपन चलि जाइ छथिन लोभे आबै छथिन जे भोट आ ई लोकके किछु नहि दै छथिन बुझलियै ने ने रोड बढ़िऑं बनबै छथिन ने कोइ लोभ दै छथिन बुझलियै तऽ ओहए बात हइ बुझलियै तऽ रोड अच्छा होना चाही साफ रहैके चाही रोड अच्छा होना चाही टूटल फूटल नहि रहैक चाही बुझलियै तऽ वएह बात तेँ लऽ कऽ मने भोटेक समय मे खाली आबै छथिन ओना नहि आबै छथिन बुझलियै भोट लऽ लै छथिन तब भोट समयमे आबै छथिन आ बस चलि जाइ छथिन बुझलियै ने किछु नहि कऽ पाबै छथिन बुझलियै ने हमरा आरके कोनो लाभ नहि छै बुझलियै ने ताहि लऽ कऽ भोट लै छथिन तऽ किछु लाभ दैके चाही ई नहि जे नहि दैके चाही लाभ बुझल से तऽ होइ नहि हइ हुनका से खाली भोटे लै समयमे आबै छथिन ओना तऽ आबै नहि छथिन मुँह देखबै लऽ एको दिन वएह भोटेके समयमे मुँह देखबै लऽ आबै छथिन बुझलियै ने ताहि लऽ कऽ सब चीज कनी लाभ देनाइ जरूरी रहै जे भोट लेथिन तऽ लोभे लोक भोट दै हइ जे किछु लाभ मिलै से लाभ नहि दै छथिन बुझलियै ने तऽ वएहए लऽ कऽ बात हय जे होयके चाही लोभ दै के चाही रोड अच्छा बनै के चाही बुझलियै